जोंनि आबाद मावनायाथ' मानि फाथो फोयो आरो बेसर फोयो आरो माइ गाइयो बेफोरबादिनो माइ गाइनाय आबादारि मावो आरो फाथो फाला फोनानै जोङो बेखौनो दाननानै सुनानै दाननानै आरो सोमनांगौ फाथोखौ आरो सुनांगौबाव आरो खाथियाव लाबोनानै फाथिसिनाखौ फोराननांगौ आरो फाथोखौबो फोराननांगौ ओमफ्राय फाननांगौ जेनबा मैगं थाइगं आरो फोयो थारुन माइ गाइयो जोङो बेखिनि आरो जोंना आरो आबादारिफोरना मावनायाबो बेनोखाबा फाथो फोनाय बेसर फोनाय माइ गायनाय फाथोआथ' फोनानानै ओरैनो जाया माइसाबो दांनांगौ मैगं थाइगंआबो फोनानै ओरैनो जाया माइसा दांनांगौ होमबासो मोनजायो आरो फाथोखौ दाननानै लाबोनानै आरो बाथि सरनानै लाबोनानै सुनो सोमनो लाबोनांगौ आरो सोमनानै जिरनांगौ मोनबाथाय आरो फाथोखौ आरो फाथोखौ आरो माबानांगौ फाथोखौ लाबोनानै फाथोसिनाखौ लाबोनानै फोरानफैनांगौ फाथोआ फाथोनि आबादआव आरो माइ गाइयो माइ गाइनायाव बिदिनो माइ हानांगौ बिदिनो लाबोनांगौ रुजुननानै आरो मैगं थाइगं आरो बेसर बिला लाफा लुफा गासिबो फोलानानै जानांगौ जायो जोङो आबादारि मावग्राफ्रा बेखौ नङाबानो गैया गैया मावनानै दांनानै जायाबानो गैया बेखायनो जोङो बिदिनो फाथो दानो फाथो सुयो फाथोसिना लाबोयो फाथोखौ जिरो आरो जिरनाय फाथोसिनाफोराखौ फैयो फाथोखौ फोरानफैयो आरो ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय आरो बेसर फोयो लाफा मैगं थाइगं बारियावबो आबार मावो बिदिनो मैद्रु मैगं मैला फोयो लाफा फोयो लाइ फोयो दुन्दिया फोयो आरो बिदिनो बेसर बेला फोनानै आरो फुनानै बेसरखौबो मारा होयो बेनो जोंना संसारनि आबादनि आइदियानो बेनो आरो जोंहा बेफोबादि मावाबानो गैया सामफ्रामबो आबादारि होननानैनो मावनानै जायो जोङो बेखायनो जा गरसे मोनो बेखौनो फाननानै आरो बिदिनो माइरं थाइरं बायनानै जाजोबनांगौ जायो आरो जोंहा फाथोफोरखौबो दाननानै सुनानै फोमोननानै आरो फोराननानै फाथोसिनाखौ फाननो हायो आरो पाथोखौबो फोराननानै फारला हिसाबै फानहैयो आरो मैगं थाइगंफोराबो आरो बिदिनो लाफा दुन्दिया लाइ मुला अल कपि पुल कपि गायला बायनोसै बेफोरखौबो गायनानै जाबाथाय फानहैयो फाननानै जोङो बेजोंनो दस्रा जिनिस बायनानै लाबोफिनो दुन्दिया फानो लाफा फानो लाइ फानो आरो अल कपि पुल कपिखौबो फाननानै जोंहा बेखौनो दस्रा मैगंफोर बायनानै लाबोनानै जाफैयो गैला राजा